हलो ओला से बोल रहे भय्या मैंने ना ओला बुक कराई थी मुझे जाना था एयरपोट तक ठीक है और आप के यहाँ से मेरी गाड़ी की बुकिंग भी हो गई थी और रमेश नाम का ड्राइवर था ठीक है लेकिन उस ने हमारी केब को कैंसिल कर दिया वो इस लिए किया क्योंकि उसको बहुत दूर पड़ रहा था वहाँ तक का लेकिन ये तो ग़लत बात है ना जब हम गाड़ी बुक करते हैं तो हम को अर्जेंसी होती है हम को पहुंचना होता है वहाँ तक और हम जितनी देर का रास्ता है उतनी देर पहले ही हम बुक कर लेते हैं उसके बाद अगर कैंसिल हो जाती है तो बताइए इसका भुगतान कौन करेगा हमारी फ्लाइट भी मिस हो गई हमारी फ्लाइट की टिकिट के पैसे चले गए अभी ये बताइए कि हमारे को ये जो कैब बुक कराई है उसका भुगतान भी कौन करेगा लेकिन हमारे को तो बहुत बड़ा नुक़सान हुआ ना आप समझ सकते हैं ना फ्लाइट की टिकट कैंसल होना समझ सकते हैं ना आप तो फ़िर क्या है ये तो आप की सर्विस किस हिसाब से सही होगी बताओ क्या रेटिंग आप तो रेटिंग मांगते रहते हो कि हमारे ड्राइवर ने आप को पहुंचाया रेटिंग दे दो उसके बिना तो आप सबमिट नहीं करते हो रेटिंग के बाद ही हम को आगे दूसरी कैब बुक करने के लिए बोलते हो फ़िर ये क्या है ये कोई तरीक़ा है